हाँ मैंने ये सोची थी क्योंकि आजकल को इंटरनेट की जो युग आ गया है उसमें तो हम मतलब जो करें ओ उससे हम पैसे कमाना शुरू करते है वैसे ही मुझे अच्छा लगता है खाना पकाना तो मै सोची की मैं खाना पका कर मतलब लोग को दिखाऊँगी उनको कुछ और मुझसे कुछ सीख के खुद ही घर में खाना पकाएंगे तो मैंने सोची तो मैंने एक यूटूब चैनल खोलने की मतलब प्रक्रिया शुरू करी तब पहले पहले मेरे यूटूब चैनल में ज़्यादा भीयू नहीं आते थे लेकिन कुछ कुछ देर बाद वो ज़्यादा ज़्यादा भीयू आने लगे तो हमारा जो मनीटाइज़ेसन होता है यूटूब में ओ हो गया और हमारे यूटूब से जो पैसा आने शुरू हो गए तब जाकर हमारे घर में जो परिवार की पहली जो प्रतिक्रिया थी जब मैं बोली थी उससे भी ज़्यादा अच्छे वाले प्रतिक्रिया जो पैसे मिलने वाली जो थी जिस दिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे वाली थी जिसके लिए मैं खुश हूँ और हमारे परिवार भी खुश है